जी मैडम मैं साईकल शॉप से बात कर रही हूँ मैम आपको एटलस की मिल जाएगी मैडम साईकल ज़्यादातर एटलस की अभी हमारे यहाँ पर चल रही है स्पोर्ट की चल रही है ये दो कंपनी में ज़्यादा अभी चल रही है मैडम जी मैडम आप के यहाँ बच्चा कितने साल का है मैडम उस हिसाब से हम को साईकल निकलवाना पड़ेगा गोदाम से अच्छा दो साईकल चाहिए थी मैम आपको एक क्वालिटी के ऊपर रहेगा मैडम इस में अलग अलग रेट के हैं तो आप यहाँ पर पाँच हज़ार से चालू हुआ है मैम साईकल का तो आप दस हज़ार पंद्रह हज़ार तक की साईकल ख़रीद सकते हैं तो आप आ जाइए एक बार विजिट कर लीजिए मैडम आपको साईकल में कोई कलर का तो नहीं है कि हम को यही कलर की साईकल चाहिए जी जी मैडम आप बोलेंगे तो हम अलग से उस में लाइट फ़िटिंग करवा देंगे मैडम आपकी आवश्यकता के ऊपर हम लोग उस पर जो जो आपको फंक्सन चाहिए साईकल में हम सब तैयार करवा देंगे जी जी एक बार आप अपने दोनों बच्चों को आप हमारे सॉप में ले कर आ जाइए मैडम तो क्या है बच्चे अपने आँखों से देख कर जो पसंद करेंगे ना वो बात अलग रहती है आप लोग आएंगे आप लेके चले गए फिर बच्चों को पसंद ना आई तो फिर वही वापस करने वाली बात रहेगी इस लिए आप बच्चों को ले कर आ जाइए हम उनकी हाइट के अनुसार हम को क्या है सीट भी थोड़ा सा जमाना पड़ता है क्योंकि हाइट कितनी है ऊपर नीचे थोड़ा सीट को भी फिक्स करना पड़ेगा मैडम हम हमारी सॉप मैडम ग्यारह बजे सुबह खुल जाती हैं और रात के दस बजे तक खुली रहती हैं मैडम जी आप एक बार कॉल कर लीजिएगा मैडम मुझे कि कहीं मैं घर तो नहीं चली गई हूँ जी जी आप इसी नंबर पर मुझे कॉल कर के पूछ लीजिएगा और आ जाएगा ठीक है ठीक है धन्यवाद मैडम